دیہی علاقوں میں لوگ قدرتی ماحول کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے روزمرہ کی زندگی جسمانی محنت سے بھرپور ہوتی ہے کھیلوں کا کھیلوں کا ان کے زندگی میں خاص مقام ہے کیونکہ یہ نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ جسمانی ذہنی معاشرتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کھیل دیہی لوگوں کے لیے ایک مضبوط اور صحت مند مشغلے فراہم کرتے ہیں جب بچے اور نوجوان گاؤں میں کھیلتے ہیں تو ان کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے وہ چست اور توانا رہتے ہیں دیہی علاقوں میں چوکنے جم یا جدید تفریحی ذریعہ کم ہوتے ہیں اس لیے کھیل ہی ان کے لیے قدرتی ورزش کا ذریعہ ہو بنتے ہیں دوسری بات کھیل لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں گاؤں میں جب بچے نوجوان اور کبھی کبھی بزرگ بھی ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو ان میں محبت بھائی چارہ اور ٹیم ورک کے جذبہ پیدا ہوتا ہے مختلف کھیل جیسے کبڈی کشتی یا کرکٹ نہ صرف دل کو خوش کرتے ہیں بلکہ لوگ کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور کمیونٹی کے اندر عطیات اور فروغ دیتے ہیں تیسری بات کھیل نوجوانوں میں قیادت اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے جب وہ ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں یہ سیکھنے اور مل کو ملتا ہے کہ کسی طرح ایک ٹیم میں کام کیا جاتا ہے کسی طرح قائد کی بات مانی جاتی ہے اور کسی طرح وقت کی پابندی کی جاتی ہے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے کھیل مقامی ثقافت اور حصے ہوتے ہیں کبڈی گلی ڈنڈا یا رسی کسی جیسی کھیل صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور دیہی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں ان کھیلوں کو فروغ دینا دراصل اپنی ثقافت کی حفاظت کرنا ہے آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ دیہی لوگوں کو کہ اپنی کمیونٹی میں کھیلنے کی روایت نہ صرف جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مفید ہیں بلکہ یہ سماجی رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں نوجوان کی شخصیت سنوارتے اور ثقافت کو زندہ رکھتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھی کھیلوں کو فروغ دیں اور دیہی کمیونٹی میں کھیل کے مواقع مہیا کرے تاکہ ایک صحت مند متحد اور خوشحال معاشرے قائم ہو سکے